ہندوستان کی تاریخ بھی عجیب ہے جہاں پہلے مغل آئے مغل سے پہلے مغل کے بعد پھر انگریز آئے انگریزوں نے کئی سو سال حکومت کری اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان میں پہلی کرانتی شروع ہوئی منگل پانڈے میرٹھ سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے انکار کا مظاہرہ کرا اس کے بعد یہ کرانتی پورے بھارت میں ہلکے ہلکے پھیل گئی اور منگل پانڈے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے بہادر شاہ ظفر جو دلی میں تھے ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور انگریزوں سے لوہا لیا لیکن انگریزوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی تھیں کہ وہ ان کا سامنا نہیں کر پائے اور بہادر شاہ ظفر کو جیل قید کر کے جیل میں بھیج دیا گیا رنگون کی جو اس ٹائم برما میں ہے اور وہیں ان کی مرتیو ہوئی جنگ آزادی میں کچھ اہم لیڈران جیسے اشفاق اللہ خاں مولانا ابوالکلام آزاد رقیہ بی بی اور ہمارے بہت سارے بڑے لیڈران گاندھی جی نہرو جی سبھاش چندر بوس ولبھ بھائی پٹیل ان سب کا بھی کچھ اہم رول رہا ہے جنگ آزادی میں